आज कालचीं भुरगीं मनोरंजना खातीर मोबायल वापरतात फावल्या वेळेंत तीं मोबायल घेवन बसतात ताजेर वेगवेगळे रिल्स पळोवपाचे इन्स्टा फॅसबूक वाॅट्सऍप ल्हान ल्हान भुरग्यांचे सुद्दां इन्स्टा अकाव्ंट आसतात पण पयलीचो काळ असो नाशिल्लो मदले काळार टिवीचो वापर खूब आशिल्लो आतां टि वी पसून नाच जाला पयलीं ल्हान भुरगीं आपल्याक वेळ मेळो की फक्त मैदानी खेळ खेळटालीं मैदानाचेर खेळपा मेळना जाल्यार घरांत पत्ते घेवन खेळटालीं पत्ते घेवन खेळप पुस्तकां वाचप अशे वेगवेगळे मनोरंजनाचीं सादना आशिल्लीं नाजाल्यार आपल्या आवय बापायक मदत करप कामांत मदत करप आनी आतां तें सगळें नाच जाल्लें आसा भुरगीं फक्त मोबायल घेवन बसतात आपल्या शेजाराक मनीस आशिल्लो पसून तांकां दिसना आनी हेच्यामुळे तांचे आरोग्याचेर परिणाम जाता भरपूर खेळ्ळ्यार मनीस बरो उरता हें तांका सांगून सुदां पटना म्हणजेच काळानुरूप भुरग्यांची सादना सुद्दां बदल्लेंली आसात